मूंखे बाइक ते सफ़रु करण में जाम मज़ो ईंदो आहे उहो मुंहिंजो सभिनी खां पसंदीदा कमु आहे मां बाइक जो सफ़रु जामु कयो आहे मां घणे ई जॻहियुनि ते बाइक ते वयो आहियां ऐं मूंखे बाइक हलाइण में जाम मज़ो ईंदो आहे छो त उहो असां खे हिकु सुकून ॾींदो आहे मां जॾहिं पहाड़नि ते वयो हुयमि लेह लद्दाख जे बाइक जे सफ़र ते त उहो मुंहिंजो सभिनी खां पसंदीदा सफ़रु हुयो छो त मुंबई खां लेह लद्दाख जामु लंबो रस्तो हुयो ऐं असां खे चार पंज ॾींहं लॻी वया लेह लद्दाख पहुचण में रस्ते में अलॻि अलॻि प्रकार जूं नज़ारा हुया अलॻि अलॻि प्रकार जा शहर हुया माण्हू मिलिया अलॻि अलॻि प्रकार जा ऐं असां खे इहो हुन में जाम मज़ो ईंदो आहे त असां नईं नईं जॻहियुनि ते घुमऊं बाइक ते जॾहिं असां पहाड़ ते पहुतासीं त उतां जो नज़ारो अलॻि ई हुयो असां हुन नज़ारे खे ॾिसी करे सभु कुझु भुलजी वियासीं असां जा सारा दुख गुम थी विया ऐं असां सिर्फ़ उहे नज़ारा ई ॾिसऊं पया हिन करे बाइक जो सफ़रु मूंखे जामु पसंद आहे ऐं लेह लद्दाख़ जो सफ़रु मुंहिंजो सभिनी खां पसंदीदा सफ़रु हुयो